उणिवीह सौ सतेतालीह में जॾहिं हिंदुस्तान ऐं पाकिस्तान थियो तॾहिं पाण सिंधियुनि वीचारनि खे पाकिस्तान छॾे करे हिंदुस्तान में अचिणो पियो त जिते बि वञनि पिया उते सभिनी खे भाषा जी ॾाढी तकलीफ़ पवंदी हुई सिंधी जेके हुआ वीचारा थोरा अगरि हुजनि त उहे पाण में ॻाल्हाईंदा पर आसे पासे वारो को बि उन्हनि खे कोन ॻाल्हाईंदो उन खे वधीक माण्हुनि खे कुझु मिले इन लाइ रेडियो ॾाढो कारीगर हूंदो हुओ जिते वञूं साईं सिंधी भाषा भई रेडियो ते ईंदी हुई त सभु ख़ुशि थींदा हुआ संत कंवरराम जो ॾिसो त कहिड़ो न भॼन पियो थो अचे हिते सबल शमन समान जेको हूंदो हुओ हुओ उन जो गीत उनन जे ये गीत पिया ॿुधनि ऐं माण्हू उते नचंदा हा रात जो गुरबियूं थींदियूं वीचारा सिंधी भाषा में सभु कुझु ॿुधंदा हुआ न को टेल टेलीविज़न तॾहिं हुओ ई कोन पर हिक ॿिए सां मिलंदा हुआ ऐं हिकु सिंधी भाषा जो हुई जेका या त रेडियो जे ज़रिये ते माण्हुनि खे समाचार ॾिना या छापे रस्ते ते पर आस्ते आस्ते जेके आहे माण्हू छापे खां सिंधी छापे खां दूरि थियणु लॻा सभु लोकल थियण लॻो पोइ उहो गुजराती हुजे महारष्ट्रियन हुजे इहो राजस्थानी हुजे जिते हुजे पोइ उहे सभु हुते अहिड़ा थींदा विया आस्ते आस्ते टेलीवीज़न चालू थी टेलीवीज़न जेको आहे अचण खां पोइ जेके सिंधीअ जी प्रिंट ऐं रेडियो जेको आहे आस्ते आस्ते गुमु थियणु लॻो आहे हींअर जो तव्हां ॾिसो जो लॻभॻि शाम जो छह बजे को सिंधीअ जो प्रोग्राम ईंदो आए लॻभॻि मां सम्झां थो नवानवे टका केरु ॿुधे बि कोन थो छाकाणि त उन्हनि खे इओ ई थी वियो आहे की भई असांजी भाषा जेका आहे सा बंदि थींदी थी वञे ऐं केरु सम्झे कोन थो नंढा ॿार आहिनि उन्हनि खे लिपि छा आहे सिंधी छा आहे उहो ख़बर कोन थी पए ओॾा वॾा जेके आहिनि जेके झूना आहिनि उन्हनि खे ख़बर आहे सिंधीअ जा ॿावंजाहु अख़र जेके आहिनि कंहिं बि भाषा में कोन्हनि जेके सिंधीअ में आहिनि सिंधीअ जो उचार जेको आहे सो इन्हनि ॿारहं ॿावंजाहु जेके लिपिअ जा अख़र आहिनि उन्हन मां अहिड़ो त असां सभिनीअ खे सम्झ में ईंदो आहे त इहा छा आहे या उहो छा आहे भई तव्हां ॾिसो अॼु ॾींहों ॾींहुं जेको आहे न रुॻो सिंधियुनि सां हीअ तकलीफ़ आहे पर कंहिं बि जेके जेके राज्य आहिनि उन्हनि में जेका उन्हनि जी लोकल भाषा आहे उहा अलॻि थी थींदी वञे ऐं अंग्रेजी जो लोक जो अंग्रेजी जो जेको आहे सफ़र वधंदो थो वञे ऐं से उन में उहे अॻिते था वञनि ऐं मूंखे लॻे थो मूंखे इहा ई चिंता आहे त नवां जेके बि बि ॿार ईंदा उन्हनि खे सिंधी छा आहे कॾहिं बि ख़बर कोन पवंदी